راجگیر انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم ایک جدید اور بین الاقوامی معیار کا میدان ہے اس اسٹیڈیم میں قومی اور بین الاقوامی میچوں کے میزبانی کی جاتی ہے پٹنہ میں واقع نیشنل نشان سنگ اسٹیڈیم بھی مقام رکھتا ہے یہ میدان مقامی اور ریاستی سطح کے کھیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے راجدر نگر اسٹیڈیم بھی کھلاڑیوں کی بڑی سرگرمیوں کا مرکز ہے یہ اسٹیڈیم فٹ بال اور دیگر کھیلوں کے لیے استعمال ہوتا ہے بہار میں کھیلوں کے فروغ کے فروغ کے لیے بنیادی ڈھانچا بہتر بنایا جا رہا ہے اریینہ میدان جیسے مقام نوجوان کھلاڑیوں کو پلیٹفام فراہم کرتے ہیں ان مقامات پر کوچنگ اور تربیت کی سہولت سہولیات دستیاب ہیں ریاستی حکومت کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے فنڈ فراہم کرتی ہے کھیلوں کی تقریبات میں عوام کی بڑی تعداد شرکت ہوتی ہے اسکول اور کالج بھی ان میدانوں پر کھیلوں کا ہمت ا اہتمام کرتی ہے یہ اسٹیڈیم مقامی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع دیتے ہیں کھیلوں کے ان مر مراکز سے ریاست میں صحت مند ماحول پیدا ہوتا ہے یہاں ہونے والے مقابلے نوجوان میں جوش اور حوصلہ بڑھاتی ہے بہار میں کھیلوں کا یہ بنیادی ڈھانچہ ریاست کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے